हलो अमरजेंसी हैल्पलाइन मुंहिंजे पासे में हिकिड़ो माण्हू रहंदो आहे हुन कुझु कल्ह ग़लति खाधो हुअई त त हुनखे एलर्जी थी वेई अथसि हुनजो रिएक्शन थियो अथसि त तव्हां हुनजे लाइ कुझु मदद करे सघंदा छा